हाँ हेलो नमस्कार

तो हमें हमारा पूरा घर का पूरा कलर पेंट चेंज करवाना है तो हमें बताइए कौन कौन से कलर हैं आपके वहाँ पर मिल जाएँगे ना सारे कलर्स तो हमें मतलब हमारा जो घर है वह बीस पचास का है तो उसके हमें पहले अंदर जो है वह थोड़ा गुलाबी टाइप में थोड़ा चमकीला कलर करवाना है पूरा अंदर

बिल्कुल हल्का फीका लाइट में एक दम हाँ और बाहर साइड जो है ना वह गोल्डन में कर दीजिएगा कम सुनहरा मतलब नहीं नहीं लाइट मतलब ज़्यादा भी नहीं मीडियम में एक दम और उसके बाद में इसकी जो छत रहेगी तो वहाँ पर फूल वग़ैरह हैं तो उनके लिए आप अलग अलग कलर से लाइएगा मतलब हम आपको बता देंगे आप आकर देख सकते हैं तो उनपर अलग अलग कलर्स के लिए लेकर आइएगा फूल का और एक मयूर भी है मतलब मोर जो आता है ना वह बना हुआ है तो उसके लिए भी जो पंख और आँखें वग़ैरह है जो नीले और हरे रंग रहेंगे वह भी हमें चाहिए हाँ हम जी और जो हमारा चढ़ाव रहेगा उसपर हमें अलग मतलब ना कलर चाहिए एक दम ब्लू में थोड़ा लाइट हल्का सा वह उसपर सीढ़ियों पर जो चढ़ाव रहेगा उसपर करवाएँगे हम तो हमें बताइए कितने दिन में यह काम ख़त्म हो जाएगा पूरा घर है जो है मतलब बीस पचास का है उसमें आगे एक बड़ा हाल है

हाँ हर हर रूम का एक अलग कलर रहेगा हर अलग डिज़ाइन का रहेगा और इसमें अलग तरीक़े से वह नीचे सिल्वर कलर की यह वह भी रहेगी अपनी जो पट्टी चल रही है आज कल लुक में वह भी करवानी है हाँ तो पूरा रूम का आप हमें प्राइज़ बता दीजिएगा कितना टाइम लगेगा बट हमें काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाना है क्योंकि आगे त्यौहार आएँगे तो उसमें भी प्लस हमारे यहाँ शादी वग़ैरह निकलने वाली है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा जल्दी करवाना है हाँ और जो हमारा नीचे का हाल है फिर उसके बाद में है एक ऊपर फश फ्लोर पर भी दो कमरे हैं तो उनमें भी हम करवाएँगे कलर तो उसका भी थोड़ा सा आप देखिएगा कितना टाइम लगेगा उसमें उसमें तो दोनों में वाइट कर दीजिएगा

जी जी जी बिल्कुल ठीक है धन्यवाद दे देंगे हम

जी ठीक ठीक है धन्यवाद